जीअं त पाणी असां लाइ असांजे जीवन लाइ अहमियत जीवन में अहमियत आहे माना जीअं पा असां पाणी खां सवाइ बिना जी न सघंदा आहियूं पाणीअ में असांजी जान आहे ऐं पाणी ईंदो आहे त असांजो सभु कमु सहुलियत सां थी वेंदो थे जंहिं ॾींहुं पाणी न ईंदो आहे असांखे टेंशन थी वेंदो आहे सभु कमु रुली वेंदा आहिनि ॿई हाणे सोचींदा आहियूं छा कजे सॼो ॾींहुं त पाणी खपंदो रहंदो आहे ब्रश करण लाइ पाणी पीअण लाइ पाणी मटिको धोई भरियूं रसोई ठाहिण लाइ पाणी हथ धोअण लाइ पाणी कपिड़नि धोअण लाइ पाणी सॼो ॾींहुं पाणी ई पाणी खपंदो आहे जंहिं ॾींहुं पाणी न अचे त असां परेशान थी वेंदा आहियूं इन करे पाणी जी अहमियत ज़रूर रखणु खपे पाणी ॾाढो ज़रूरी आहे पाणी न आहे त कुझु बि न आहे छो पाणी खां सवाए त कुछ थींदो ई न आए इन करे पाणी ॾाढो ज़रूरी आ प्यास लॻे ती त असां पाणी तां पीयूं खाधो ठाहे त पाणी त खपे चांहि ठाए त चांहि लाइ पाणी खपे हथु धोअण लाइ पाणी खपे ऐं कपिड़नि धोअण लाइ पाणी खपे मथे सनान करणु लाइ पाणी खपे सॼो ॾींहुं त असां पाणी खपंदो ई खपंदो आहे बिना पाणी त कुझु कमु थींदो ई न आहे